ہلو میں نشاط بول رہی ہوں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کپڑے سیل کرتی ہیں جی میرا بزنس ہے میرے پاس ریڈی میڈ ڈریسز بھی ہیں فراکس ہیں کوٹ سیٹ ہے جی نہیں ٹیین ایجرس لڑکیوں کے حساب سے ہیں اور ایج وائز بھی ہیں آپ دیکھ لیجیے آ کر ان اسٹچڈ بھی ہیں اور اور سیمی اسٹیچ بھی ہیں اسٹیچ بھی ہیں سبھی طرح کا ہے ڈریس مٹیریلس بھی ہیں مٹیریل ہنڈریڈ پرسینٹ کاٹن ہے اور لینن میں بھی ہے کٹ سیٹ تو بہت اچھے ہیں لینن میں ہے لڑکیوں کو بہت پسند آئیں گے جی ڈیزائنر ویئرس بھی ہیں برائڈل بھی ہیں سبھی مٹیریلس ہیں ہم اپنے یہاں ہی تیار کرواتے ہیں یہ جی غرارے بنواتے ہیں ہم چٹاپٹی کے غرارے ہوتے ہیں اور دبکے کے کام کے ہوتے ہیں جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہم غارارا بنوا دیں گے آپ کے آپ اگر اپنا ڈیزائن دینا چاہیں تو ہم ڈیزائن سے بھی بنوا سکتے ہیں نہیں تو ہم ویسے بھی بنوا سکتے ہیں اپنے حساب سے بھی آپ کو جیسا لگے آپ ویسے پر کروا سکتے ہیں کام جی جی کروا دیں گے بس آپ کو بتانا پڑے گا آپ کو اس پہ دمکے کا کام کرانا ہے جی موتی کا کام کروانا ہے جو بھی جی وہ وہ ہم سیٹ کر لیتے ہیں جی تیار ہیں آپ آ کر دیکھیے آپ کو مایوسیی نہیں ہوگی جب آپ آئیں گی تو اوکے اللہ حافظ